हमरा गाँवमे जखन साँप काटै छै तऽ साँप काटैके बाद जे छै ओकर पयरके बान्हि दै छियै पयरके बान्हैके बाद ओकर पयर एहि लएके बान्है छियै जे ब्लड जे छै एकर ऊपर नैहि जाइ जे आगा विष फैलतै नीचे रखै छियै तऽ गाँव समाजके लोग जे छै ओ कहलक जे एकरा से झाड़ फूँक करा दियौ तऽ ठीक भए जेतै ओ साँपके विख झाड़ै छै तखन फेर लए गेलहुँ ओकरा लग ओकरासँ झाड़ फूँक करैलहुँ झाड़ फूँक करबैके बाद फेर मोनमे असन्तोष असन्तोषजनक रहल जे नहि ओ की पता ओहिसँ नहि ठीक होतै तखन फेर जे छै ओकरा अस्पताल लए गेलौं अस्पताल लए गेलहुँ डॉक्टरके पास तऽ डॉक्टर जे छै ओकरा सूइ लगेलक सूइ लगबैक बाद ओकरा चेक करैत रहै छै समय समयपर जे ओ विष आगा फैलै छै या रूकल छै ओ चेक देखैत रहै छै आओर देखैके बाद जे छै ओ जखन कंप्लीट भए गेल तब जे ओ घर कए भेजै छै लेकिन हमर सबके सलाह जे छै सबसँ पहिने अगर जखन साँप काटत तऽ सदर अस्पताल लए जैृाइके प्रयास करब जे ओतऽ कन्फर्म छी ओतऽ जे ओतऽ निदान होइ छै आओर सटीक ओकर इलाज होइ छै गाम घरमे झाड़ फूँकके चक्करमे रहबै तऽ जे सहीसँ ओकर करै छै ओतऽ ठीक छै आओर जे चुटपुटिया नबसिखू आदमी सब लग तऽ ओ बुझल तऽ छै नहि आओर झूठे सऽ कहलक हँ झाड़ि रहल छी ठीक भए गेलै ठीक भए गेलै आओर ओहि चक्करमे ओ ओकर मौत भए जाइ छै तऽ अय लअ कए जे छै अगर जकरा साँप काटै छै ओ कन्फर्म रहै छै तऽ ओ सदर अस्पताल लए कए जाउ आओर ओतय सएमे सए पर्सेंट जे ओ बचि जाइ छै आओर ठीक भए जाइ छै